ٹرین جڑی ہوئی گاڑیوں کا سلسلہ ہے جو پٹریوں پر چلتی ہے اس میں مسافروں کے لیے نششتتے اور لمبی دوری کے لیے برتھ ہوتے ہیں انجل چلنے پر ایک خاص شور پیدا کرتا ہے اور اس کے دھاتات پہیے پٹریوں پر گھومتے ہیں پٹریاں دو پٹریاں دو متوازی دھات کی ریلیں ہوتی ہیں جو ٹرین کو رہنمائی اور سہارات دیتی ہے میں اس پر سفر کیا ہوں بہار سے جے پور تک اس لیے مجھے اس کے بارے میں کچھ علم ہے